اگر پولٹری کو متأثر کرنے والی بیماریوں کی بات کی جائے تو اُس میں بہت ساری بیماریاں ہیں کئی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو جانوروں کو اور پولٹری جانوروں کو جیسے مرغیوں کو اور بطخوں کو اور بھی بہت ساری جو ہیں اُن سب کو متأثر کرتی ہیں لیکن اُس میں جو سب سے اہم بیماری ہے جو سب سے زیادہ مرغیوں کو چڑیوں کو اور دیگر چڑیوں کو جو بطخ کو جو متأثر کرتی ہے وہ چکن گُنیا نام کی بیماری ہوتی ہے جس جو جب چکن گُنیا جب پھیلتی ہے جو چکن گُنیا جو بیماری جب پھیلتی ہے تو اِس سے تمام مرغیاں جو ہیں اپنے آپ مرنے لگتی ہیں مطلب ایک طریقے سے یہ وباء ہوتی ہے جانوروں کے لیے اور یہ تمام مرغے مرغیوں میں سب سے پہلے پھیلتی ہے اور اِس سے تمام مرغے مرغے تعداد کی تعداد میں ایک بڑی تعداد میں مرنے لگتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اِن سب کے بچاؤ کے لیے دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا ضروری ہے جس سے تمام مرغیوں کی حفاظت ہو سکے اور اُن کی جان بچائی جا سکے